सर असली मुझे आपके रेस्टोरेंट से कुछ ओडर करना था मेन कोर्स सर मुझे फुल मटन और बस तो सर कितनी देर में यह पार्सल डिलेवर हो जाएगा हाँ सर यह लोकेशन मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँ क्या अगर व्हाट्सअप नंबर हो तो सर आप बताइए कैश कैश करना है या ऑनलाइन कैश ऑन डिलेवरी है या फिर अभी अभी ऑनलाइन करना पड़ेगा तो दोनों का कितना बिल हो रहा है आप मुझे ऐसा अमाउंट बता दीजिए तो मैं आपको ऑनलाइन ही कर देता हूँ ओके सर ओके सर और सर डेजर्ट में कुछ मिल जाएगा अपने पास डेजर्ट में कुछ मिल जाएगा मीठे में मैं बोला डेजर्ट्स में कुछ मिल जाएगा मीठे में कुछ

ओके सर ओके ओके तो आप चार गुलाब जामुन पैक करवा दीजिए और वह दस बटर रोटी और एक मटन ग्रेवी ठीक है ओके सर थैंक यू